हमसब जमीन जे लै जे छी जमीनके कोनो बेचय छै पार्टी ओ आबिकऽ हमरा कहइए जे देखियौ हम जमीन बेचय छी ठीक छै हम गेलहुँ फेर अहाँ जमीन लए जमीनवला सँ पता कयलहुँ कतेक जमीन छै ओ बतबय छै जे अइ ढङ्गके जमीन छै हमरा एते दाम हेतय तै सम्बन्धी कऽ कऽ हुनका पाइ दै छियनि तब हम जमीन लै छी जमीनके अपन हम देख लै छियै जे ओकर पता कयलहुँ जमीन हिनकर सही छनि की गलत छनि तब जा कऽ पता कयलहुं तब ओ जमीन लै छी तब ओ जमीन सँ हम अथी करय छी